सीतामढ़ीमे एगो राजा रहलै जेकर नाम रहलै जनक जी ओ जब हर जोतैले गेलै तब हर जोततै समय एगो डब्बा मिललै डब्बामे सीताजी रहलै सीताजीके ले गेलै घरे बिहारमे तऽ मधुबनी जिलामे एगो बुद्ध भगवान भी रहलै मधुबनी बिहारेमे रहलै बुद्ध भगवान जेकर प्रचार अभी नालन्दामे रहलै महाराज तऽ बुद्ध भगवान तऽ चीनमे चल गेलै इहै जनकजी जानकी माता तब हर जोतै गेलै तऽ सोना निकलले सोना निकलले तऽ पेटीके सोना मिलले बहुत अच्छा रहलै सोना ओ इतना बहुत बहुत बड़का सोना मिलले राजाके एगो राजा दरभङ्गामे भी रहलै ओहो बहुत वीर पुरुष रहलै इतना वीर पुरुष रहलै कथि कही हम बहुत वीर पुरुष